आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानियानो जायैबाय आंनि बागान खालामनो हानाया मानो होनोब्ला जेसेबांखिनि बिफां लायफां गायो एसेबां जोंनि बुहुमाबो गुसु आरो बार मोजां मोनो आरो इयुननि जोलैनि थाखायबो जोंनो बिफांखौ नांगौ मानो होनोब्ला दा दा जुगाव जोंना ग्लबेल अवारमिं होननाय मोनसे बुस्थु दङ मानो होनोब्ला बिफां लायफांफ्रा जोबलांगासिनो मानसिफ्रा बिफां गायनायखौ खमायलांगासिनो दा नंखायनो आङो बिफां बागान खालामनो हानानै आं गावखौनो गाव गोगा मोननानै लायो आरो बेयो फिउसारनि थाखाय मोजां गथ' गथायनि थाखायबो आबहावानि थाखायबो मोजां आरो अनसुंथायबो लानानै फैगोन बेयो रांबो खामायनानै होगोन बे बागानानो